मध्य प्रदेश में कला और शिल्प के क्षेत्र में राज्य में बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जैसे की रंगोली हो गई रंगोली और डांसिंग हो गया डांस में बच्चों को आगे किया जाता है और ब बच्चों को रोज़ डांस करवाया जाता है सभी स्कूलों में डांस करवाने के बाद रंगोली प्रतियोगिता करवाई जाती है रंगोली अनेक प्रकार से करवाई जाती है जैसे पत्थरों का उपयोग करके फूलों का उपयोग करके फूल पत्तियाँ रंगोली कलर्स यूज़ करके सभी चीज़ों को यूज़ करके इस्तेमाल करके हमें हमारे मध्य प्रदेश में कला और शिल्प के बारे में बताया जाता है राज्य में प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी को सम्बोधित किया जाता है जिससे की बच्चों में हमारे हम मध्य प्रदेश में जो भी कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में उनकी जानकारी बढ़ें और वह अपने क्षेत्र में जो उनका हुनर हो उसको प्रतिभागी बने और भागीदारी कर कर अपने आपको जो उनमें हुनर है उसको बढ़ाकर सभी को दिखाएँ